میں فزیکل کتابیں پڑھنے کو اِس وجہ سے ترجیح دیتی ہوں کیوں کہ اُس میں ایک الگ ہی مزہ ہے خود سے کتاب پڑھنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے ہم جہاں بھی کچھ چیز رکھنی چاہیں نشانی کے طور پر رکھ سکتے ہیں یہاں کوشچن اور آنسر ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم پی ڈی ایف میں نہیں کر سکتے اور نہ یو ٹیوب سے پڑھنے میں وہ مزہ آتا ہے لیکن مجبوری تو ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کبھی بک نہیں ہوتی ہے پاس میں یا پھر بک مہنگی ہونے کی وجہ سے ہم لے نہیں پاتے ہیں جس کی وجہ سے یو ٹیوب سے یا پی ڈی ایف کی شکل میں پڑھنا پڑتا ہے لیکن بکس سے سامنے سے پڑھنے میں ایک الگ ہی مزہ ہے کاپیوں پر لکھنے میں ایک الگ ہی مزہ ہے وہ پی ڈی ایف میں یا پھر کچھ بھی ایسے ٹیکس کرنے میں مزہ نہیں ہے اور جب میں کسی کام میں لگی ہوتی ہوں یا پھر کچھ بھی آل دیٹ کچھ بھی وہ ہوتا ہے پھر میں آڈیو بک سُن لیتی ہوں اُس میں سمجھ لیتی ہوں کام مطلب ایئر فون لگا کر تو اُس سے بھی ہیلپ ہوجاتی ہے لیکن جو سامنے بکس ہوتی ہیں تو اُن سے زیادہ بیٹر ہوتا ہے اور الگ کاپی کتابوں سے پڑھنے میں تو الگ ہی مزہ ہے جو کہ پی ڈی ایف سے اور انٹر نیٹ وغیرہ سے پڑھنے میں نہیں ہے اور حالاں کہ آج کل انٹر نیٹ بہت زیادہ چل رہا ہے لیکن انٹر نیٹ سے وہ پڑھائی نہیں ہوتی وہ باتیں میرے خیال سے جو ریل سامنے سے ہو پاتی ہے بکس وغیرہ سے تو بکس وغیرہ میں مزہ آتا ہے